दस्त ठीक करने के लिए हमारे गाँव में चीनी नींबू चीनी नमक पानी पिया जाता है अगर उससे ठीक न हो तो नींबू पानी पिया जाता है और अगर उससे भी ठीक हमें बासी खाना खाना चाहिए जिससे की हमें दस्त हो और नहीं हमेशा टाइम टाइम पर पानी पीना चाहिए न वैसा ख़राब चीज़ खाना चाहिए जिस वजह से हमें दस्त हो और अगर हमारा दस्त उससे भी ठीक न हो तो हमें डॉक्टर से दिखाना चाहिए और उसके बाद डॉक्टर से डॉक्टर से दिखवाने के बाद हमे आराम करना चाहिए और घर के में हम तो ज़्यादा से ज़्यादा आराम किया जाए उसके बाद नींबू पानी जितना पिएँगे उतना ठीक रहेगा और हमें पानी कुछ ज़्यादा ही पीना चाहिए अपने ताकि पानी पीने से स्वास्थ्य ठीक रहे और और नमक चीनी पानी तो हमें हमेशा पीना ही चाहिए ताकि दस्त आराम रहे और काढ़ा भी पिया जा सकता है काढ़ा बना के पीने और उसके बाद क्या होता है कि हमारे शरीर बहुत सारे कमज़ोरी आ जाते है दस्त होने के बाद तो तो उसमें हमें वह फेक दस्त होने के बाद कमज़ोरी आ जाता है तो इस वजह से हमें ताज़ा खाना खाना चाहिए बासी खाना नहीं खाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और यही अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए योग करना चाहिए हम हमें पानी तो कम से कम आठ लीटर पीना चाहिए उसके बाद नींद भी पूरा करना चाहिए अच्छा खाना खाना चाहिए जो ताज़ा बना हो वही ताज़ा खाना खाने से हमारे शरीर में और हमें मतलब यह होता है कि थोड़ा पेट अह आदमी होता है कि काम करने से टाइम से खाना नहीं खा पाता तो हमे टाइम से खाना खाना चाहिए उ भी गर्म खाना बासी खाना नहीं खाना चाहिए बासी खाना खाने से बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं जिस वजह से हमें दस्त भी होता है और दस्त हो जाता है तो हमें तो नमक पानी से भी आराम हो जाता है नमक पानी से आराम न हो तो नींबू पानी भी पिया जा सकता है और नींबू पानी से भी आराम न हो तो वही डॉक्टर से दिखवाइए डॉक्टर से दिखवाने के बाद तो ठीक हो ही जाता है हमारे गाँव में तो यही किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा तो वही है जो बासी खाना न खाने की कोशिश करें बासी खाना खाने से ही हमें यह होता है या फिर कोई ह उल्टा पुल्टा चीज़ खाने से हो जाता है दस्त होता है उस वजह से हमें फीवर भी आ जाता है दस्त होने के बाद कमज़ोरी बहुत ज़्यादा ही आ जाता है शरीर में इस वजह से हमे फ्रूट वगेरग भी खाना चाहिए और योग तो ह सबको करना चाहिए योग करने से हमारा शरीर एक दम स्वस्थ रहता है और हमें स्वस्थ जो चीज़ स्वस्थ रखे वही चीज़ खाना चाहिए जब मत दू वह बाहर का चीज़ उतना नहीं खाना चाहिए फ़ास्ट फ़ूड खाने से ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है इस वजह से नहीं खाना चाहिए बाहर का और यही है जो स्वस्थ रहने के लिए आप ताज़ा खाना खाएँ बासी खाना न खाएँ बस